पंज तरीकां जेहडियां आंऊ नेई भुल्ली सकनी तां सारे कोला पैहलें आई पंदरा अगस्त पदंरा अगस्त ते कोई भुल्ली बी नेई भुल्ली सकदा ते दूई आई छब्बी जनबरी एह् साढ़े श्हीदें दे दिन ना एह् आसें भुल्लना बी नेई चाहिदे ते त्री आई उठी ऐ एह् मास्टरा दिन जेहडा आया उठी अजकल जिसी आक्खदे टीचर्स डे पंज सितम्बर ते त्रियी आई उठी पंज सितम्बर चौथी आई उठी मेरा जन्मदिन ते पंजमी ऐ तरीकां कुछ ते खुशियां बी दिंदियां आसेंगी ते किश दुख बी दिंदियां ते सारे कशा बुरा दिन उऐ हा जिस बेल्लै साढ़े पापा दी डैथ होई ही अस्सु उन्नी गी हां पूरे होई गै उस दिन ओह् दिन सारे शा गंदा हा एह् तरीक इयां भुल्ली बी नेईं भुलदी आसेंगी जिसले इस तरीका दा याद औंदा बडे़ बडे़ होन इस गल्ला बी मन मेरा बडा खराब होई गेआ में तुसें गी सनाई ओड़नी हां बड़ा बड़ा बारी इयां बी तुस आक्खी सकदे हो जुल्म होआ जेहका जुल्म होंदा नेई होऐ इन्ने इन्ने सारे बच्चे रेही गे बिना पापा किन्नी मुश्किल होंदी ते एह् जेहका उन्नी अस्सु है नी एह् बी नेई भुलेलआ भुल्लेआ बी नेई भुलदा एह् ते एह् पंज तरीकां ते पदंरा अगस्त ते छब्बी जनबरी ते आसें भुल्ली गै बी नेई भुल्लना चाहिदयां ते तुस बाकी एह तरीकां गै हैन जेहकियां अस याद रक्खी सकने